मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फल फूल के सब्ज़ियाँ किसी पौधे फूल के हमें इससे यह भी लाभ होता है कि हमें फल या फूल हो फल तो खाने में योग किया जाता ही भगवान को चढ़ाने में योग की जाता है और फूल हो गया तो यह भी भगवान के लिए ही बने है और हमें इससे बहुत अच्छी चीज़ों का यह जानकारी मिलता है की हमें फल फूल लगाने से हमें बहुत योगदान भी मिलता है की हमें यह फल लगाने से या यह फूल लगाने से गड्ढा फूल लगाने के लिए एक गड्ढा खानते हैं एक और उसके बाद उसमें पानी डालते हैं उसके बाद उसको पेड़ डालकर उसको ढककर फ़िर उसमें पानी डालते हैं उसे अच्छे से दो चार दिन या दो टाइम के लिए ही सही उसमें हम पानी डालते हैं सुबह और शाम और इसे हम प्रतिदिन करते हैं ताकि हमारा फूल जो है वह अच्छा विकास करें और अच्छे उगना उगे उसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है उसे चढ़ाने में भगवान के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है वह यहाँ तक कि हमारे शादी में विवाह में या कोई भी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है जैसे कोई भी हम करना चाहते हैं या हम कहीं भी लगा रहे हैं हमारी शादी में कोई फंक्शन है कभी गजरा बालों में लगाया किसी भी चीज़ के लिए फूलों की बहुत ज़रूरत पड़ती है आज के ज़माने में हमें किसी का स्वागत करना हो या है भगवान का इंसानों का हमें यह फूलों की बहुत ही आवश्यकता है बहुत ही ज़रूरी है आज के ज़माने में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे लोग पहनते हैं शादियों में विवाहों में लगाते गजरा बाल में भगवान को चढ़ाते हैं एक दूसरे को वर्णमाला भी पहनाते हैं तो हमें फूलों का आज बहुत ही महत्वपूर्ण योग है और पौधा हो गया तो यह सब्ज़ी का जो पेड़ होता है यह सब्ज़ियाँ हमें बीच जो होते हैं इसे खान के लगाए जाते हैं मिट्टी में पानी डाले जाते हैं और यह सब्ज़ी हमें विटामिन की भी योगदान है और यह हमें समय के अनुसार खाने के लिए भी चाहिए होता है गर्मियों में ज़्यादातर यह खाने में काम आते हैं या ठंडियों में भी काम आते हैं जैसे गोभी बैंगन आलू टमाटर या फ़िर पत्ता गोभी हो गया लौकी हो गया कोहड़ा हो गया कद्दू कुछ भी हो गया यह सब हमें लगाने से भी अच्छा फायदा मिलता है खाने के लिए में शरीर स्वस्थ रहता है हम खाने में योग अच्छा कर लेते हैं और इससे पानी हम रोज़ डालेंगे तभी अच्छा उगाओ होगा बड़े तरीके से होंगे और हम इसे पूरी फैमिली भी अच्छे से खाएंगे जब बड़ा होगा तो हमें बहुत सारा इसे उपयोग में बहुत ही अच्छे योगदान मिलेंगे और यह जो सब्ज़ियाँ होती हैं हमें खाने के लिए प्रोटीन करती है और सब्ज़ी हमें ज़रूरी उपयोग करना चाहिए आज के ज़माने में तो हर घर में या हर बाज़ार में मार्केट अगर हम घर की सब्ज़ी बोलेंगे तो हमे मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी घर पर अगर बोएँगे तो अपने स्वस्थ खा सकते हैं स्वस्थ शरीर रह सकते हैं इससे हमें बहुत अच्छा लाभदायक भी मिलेगा सब्ज़ी खाने का फायदा यह है कि हमारे शरीर स्वस्थ रहेंगे हमारे फेफड़े हमारे लीवर हमारे पेट या हमारे हर शरीर में अच्छे विटामिन होगी हमें कभी भी या जो भी होती हैं कमियाँ महसूस नहीं होंगी शरीर में कि हमें कमज़ोरी है हमें हम सब्ज़ी नहीं खाएँगे तो हमारे यह भी खराब हो सकते हैं क्योंकि खून साफ़ नहीं होगा ब्लड जो है वह गड़बड़ हो सकता है थक्का भी बन सकता है कुछ भी तो हमें सब्ज़ी का बहुत अच्छा प्रयोग करना चाहिए लगाने के बाद हमें बहुत अच्छा काम आता है यह बेच भी सकते हैं इससे पैसा भी मिल सकता है या फ़िर अपने घर में उगाकर खा भी सकते हैं और काफ़ी लोगों के साथ और गोभी बैंगन टमाटर मिर्चा प्याज़ लहसुन यह सब भी हमारे घर पर उगाए जाते हैं जो बहुत ही अच्छे लाभदायक होते हैं और यह जो फल है यह बीज है यह भी इन्हें भी मिट्टी छानकर अच्छे से लगाया जाता है पानी दिया जाता है इनका पेड़ भी लगता है यह फल भी हम मार्केट में भी कोई बेचता है जो कि घर पर बोया जाता है तो ज़्यादा अच्छा होता है यह हमें स्वास्थ्य में बहुत ही अच्छा एनर्जी देता है केला सेब अनार यह सब विटामिन की चीज़ हैं हम खाएँगे तो इससे हमारा शरीर स्वस्थ होगा हर एक चीज़ संकुलेशन अच्छा होगा जैसे दिमाग भी तेज़ होते हैं कुछ सब फलों से एक्टिव शरीर भी अच्छे होते हैं इससे और हमें तो खून की कमियाँ होते हैं तो कीवी कि ज़रूरत पड़ती है फलों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में आज के डेट में तो फल ज़्यादा यूज़ किया जाता है हर घर में यूज़ किया जाता है क्योंकि लाभदायक है यह इसे लेना भी बहुत ही ज़रूरी है फल फूल सब्ज़ियाँ आज की डेट में यह सब बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसे करना भी चाहिए हमारे देश में इसका अस्त बहुत ही उपयोग है शहरों में गाँव में लोगों में बच्चों में बड़ों में छोटों में सबको ज़रूरी है आज की डेट में और यह जो फलें होती हैं यह सब खाने से भी बहुत अच्छा होता है हमें यह खाना भी चाहिए खास करके आज के ज़माने में बच्चों से बड़े छोटे यहाँ तक की बूढ़े ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं संतरे का या फ़िर सेब का विटामिन भी से मिलती है और आज तो डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई आप फल खाओ फल खाने से विटामिन मिलेगी कमियाँ आप में जो भी है सब सही हो जाएंगी और आपका ब्लड भी अच्छा सर्कुलेशन करेगा जो कि आपके शरीर में हर रोग को मात दे सकता है दवा से ज़्यादा आज की डेट में अगर कहा जाए तो फल ही ज़्यादा उपयोग करता है क्योंकि दवा खाने से कमज़ोरियाँ भी आती है वह लड़ने के लिए उसको फल की ज़रूरत है फल खाएँगे तो विटामिन मिलेगा जब विटामिन मिलेगा तो तो हम हर चीज़ों से लड़ सकते हैं रोग हो गया कोई काम हो गया कुछ भी करने में हमें मदद मिलती है हमें इससे बहुत ही अच्छा लाभदायक प्राप्त होता है और हमें यह तो करना भी चाहिए बहुत ईजी चीज़ें हैं हमें फल खाना भी चाहिए फूल लगाना चाहिए फूल से हमें भगवान के लिए अपने लिए सबके लिए काम आता है इससे सुगन्धित भी बहुत ही अच्छा होता है सब्ज़ी हो गया तो यह भी हमें लगाना चाहिए इससे हम खाना चाहिए सब्ज़ी खाने से भी हमें प्रोटीन बहुत चीज़ों की प्राप्ति होती है आज की डेट में इन सब तीनों चीज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमें खाने में यह सब प्रयोग करने चाहिए लगाने में भी प्रयोग करना चाहिए और हमारे शरीर में भी बहुत सुंदर लगते हैं फूल और हमारे शरीर में जो चीज़ों खाने वाली होती है यह भी खाने में भी बहुत अच्छा प्रयोग मिलता है उपयोग मिलता है और खाना भी चाहिए